हेल' आं बे बाजै हटेल निफ्राय आङो अमा बेदर अर्दार खालामदोंमोन बे लानाबोग्राया लाबोगोनना लाबोआ मोजां मोनोमोन आं मानसिखौ मोजांथारमोन मानसिया